हॅलो हांव म्हापसासून उलयतां म्हाका दोन दिसांनी चायेची ऑडर दिवपाक जाय आशिल्ली आनी म्हाका तें जाता तितलें वगत गरम उरपाक जाय सो तुमी मातशें म्हाका ताका योग्य पॅकेजींग करून दिवपाचो प्रयत्न करात